खाना बनवइ के लिए अपने इहाँ हर चीज की आवश्यकता है गैस की भी आवश्यकता है और हीटर की भी आवश्यकता है हमारे यहाँ ज्यादातर जौन बा लड़कियों पर खाना बनाया जाता है कंडियों को बनाया जाता है कंडियों पर लिट्टी और सब्जी भी चोखा भी बनाया जाता है सब्जी भी बनाई जाती है सब्जी बनाने के लिए कई तरीके हैं लोग आजकल सूखा मसाला भी डालते हैं या पीसकर डालते हैं अगर नहीं आता है तो उनको बताना चाहिए और परिवार के साथ कायदे से उनको मिलजुल कर बताना चाहिए और करवाना चाहिए तभी आता है नहीं तो हर बच्चों लड़के हैं जो उनको नहीं आता है बच्चों को नहीं आता है बच्चियों को नहीं आता है तो उनको बताने की जरूरत है ऐसे ही हमारे यहाँ चूल्हे पर खाना बनता है उनके लिए लकड़ी की तैयारी की जाती है कंडी की तैयारी की जाती है जिससे खाना सही ढंग से बन जाए और हमारे यहाँ सब्जी में जो मसाले पड़ते हैं जैसे तेल भ और लेहसून प्याज आदि चीजें डाली जाती हैं मसाले डाले जाते हैं तब कि सब्जियाँ कायदे से बन जाए लोगों को पसंद आए खाने में इनको बताने की आवश्यकता है नमक ज्यादा हो जाने पर भी बेकार हो जाता है नमक कायदे से रहे ठीक ठाक से भोजन ताकि तैयार हो जाए